म्हाका जर भोंवपाक वचपाक जाय तर तें अशा मनशा वांगडा जाका भोंवपाची खूब आवड आसा जाका दुसऱ्या गांवां विशीं जावं लोकां विशीं नवें कितें जाणून घेवपाची उमळशीक आसता आनी तो मनीस मेकळ्या मनाचो आसा करपाक ताका समजून घेवप खूब सोंपें आसता अशा मनशा वांगडा भोंवडेक वचप म्हणल्यार आमची भोंवडी खूब यादीची आनी उमेदीन जाता कोणा बरोबर भोंवडेक वतना ताची फाटली गूढ यादी घेवन वचप ही एक बऱ्यांतली बरी गजाल असलो मनीस जर घरांतलो कोणूय आसलो जावं तो इश्ट जाल्यार खूब बरें जातलें म्हाका म्हज्या घरच्यां बरोबर भोंवपाक खूब आवडटा आमच्या आवडीच्या मनशां वांगडा जरी गेले तर तें आमचें नातें त्या यादीं बरोबर तिगून उरता आनी आमकां नवी यादी करपाक नवी संद मेळटा ते चडशे विश्वास आशिल्ल्या मनशां बरोबर जावंक येता देखून तें खूब जाणविकायेचें हातूंत आमी आमचें सूख दूख घरांतली परिस्थिती सगळें विसरूंक शकतात वर्सांतल्यान एक फावट तरी भोंवडी केल्यार खूब म्हत्वाची जंय आमी दुसरे देश थंयची परंपरा जेवण खाण थंयचे लोकां मदीं एकवटान रावंक आपलेंपण अणभवूंक शकतात